قانونی مسائل سے حل ہونے کا سب سے بہتر طریقہ جو میرے کو لگتا ہے اور ہم جو اسے اکثر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے قانون سے اگر مسائل ہے تو اچھا وکیل اچھے وکیل سے سمپرک کر کے اس سے مل کر اس کو ساری بات دھیان سے بتا کر بھائی سب کچھ اچھے سے بتا کر پھر قانونی کوٹ میں یا پھر جو کیس ویس ہو اس کو حل کرتے ہیں اور اگر کوئی رشتے داری معاملات ہیں تو اس میں معاملات میں رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں میں بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور قرض وغیرہ میں ہم اللہ کا شکر اگر سمئے سے قرض نہیں ادا کر پائے تو جو قرض دے دینے والا ہے اور ہم قرض دار ہوں اگر تو اس سے ہم مہلت مانگتے ہیں اور نہیں مہلت مانگتا ہے تو کچھ گروی رکھواتے ہیں یہی ایک طریقہ ہے معاملات کو صاف رکھنے کا اور زمین کے معاملات بھی ایسے ہی کرتے ہیں جس سے ہمارا یہ پورا ہو سکے معاملات کی صفائی ہو سکے اور قانونی مسائل سے کیس ہم اس لیے اچھی طرح نپٹ پاتے ہیں اور سب کو ایسے ہی نپٹنا چاہیے